साढ़े रियासी डिस्टिक बिच्च बड़े अच्छे अच्छे इंस्टिटयूशन ऐं ते अप्परचुनटीस बी उद्धर बड़ी बड़ी शैल न स्कूल लेई लैओ कालेज लेई लैओ युनिवर्सटी ते चलो रियासी बिच्च है गै नी ऐ युनिवर्सटी जम्मू बिच्च गै ऐ रियासी ते इक डिस्टिक ऐ ते रियासी बिच्च वोकेशन ट्रेनिंगां बी मिलदियां न ते बड़े अच्छे अच्छे स्कूल न जियां अस जियां त्रिकुटा निकेतन स्कूल दी गल्ल करने आं में बी उद्धर गै पढ़े दा आं ते बिल्कुल पूरी रोटीन ही उद्धर गर्मियें दे दिन बिच्च असैं अट्ठ बजे जाना इक बजे छुट्टी होनी ते सर्दियें बिच्च असें दस बजं जाना कदैं नौ बजे जाना ते जिस हिसाव कन्नै स्कूल लगदा हा दस बजे जाओ त्रै बजे छुट्टी होई जानी नौ बजे जाओ ते दो बजे छुट्टी होई जानी ते छे पिर्ड़ होंदे हे साढ़े उत्थें छे कलासां लगदियां हां ते पंज ते सबजैक्ट अस पढ़दे हे ना ते इक साढ़ा गेम पिर्ड़ होंदा हा ते ओह्दे बिच्च कदैं अस गेम सेम खेल्ली लैंदे हे ते बाकी बड़ी अप्परचुनटीस होंदियां हां असेंगी पढ़नें कन्नै कन्नै उद्धर होर बी ऐकटिविटी सखांदे हे जियां डिसपलिन होई गेआ कियां बैठना कियां कुसै नै गल्ल करनी ते बड़े बड़े अच्छे स्कूलस बी हैन साढ़े रियासी बिच्च बी कालेज बी जियां गौरमैंट डिग्री कालेज ज्रनल जोरावर सिंग कालेज लाई लैओ पोल टैकनिकल कालेज ऐ बड़े कालेज न रियासी डिस्टिक बिच्च बी पौनी डिग्री कालेज होइयै कटरा डिग्री कालेज होइया रियासी डिस्टिक बिच्च गै आंदे न ते स्कूल फीस बी बड़े मुस्कल कन्नै ऐफोड़ होंदी ही ब़ड़ी मुश्कलै कन्नै पूरी होंदी ही ते जियां हून पोलिटैकनिकल कालेज ऐ उद्धर बी पैह्लें दे इलैक्ट्रिकल दा कोर्स हा उद्धर जां कंप्यूटर दा कोर्स हा इस साल उद्धर नमां बी आया मकैनिकल दा कोर्स मकैनिकल दा ते उआं गै आई टी आई च बड़े सारे को्रस न जेह्ड़े असेंगी सिक्खने गी थ्होंदे कंप्यूटर सिक्खो जियां तुस पलंम्बर दा सिक्खी लैओ पलंम्बर लाई लैऔ जियां अस पलंम्बर दा लाई लैच्चै सलाई टेलरिंग दा लाई लैच्चै सलाई सिक्खना बड़े कोर्स न उद्धर इलैक्ट्रिशन दा कोर्स उद्धर बी ऐ बाकी बैष्णो देबी कालेज ऐ जियां बी ऐड्ड कालेज जेह्दे बिच्च असैं बी ऐड्ड करनी होऐ हून अस ओह्दे बिच्च करी सकने आं बी ऐड कि के अगर कुसै नै टीचर आह्ली फील्ड बिच्च जाना ऐ ते ओह्दे आस्तै बी ऐड ते बड़ी जरूरी ऐ बी ऐड होऐ ते परमोशन बी जल्दी मिलदी ऐ ते बी ऐड नेईं होऐ ते परमोशन बी कोई खास नी मिलदी ऐ फिलहाल ते मिलदी नी ऐ ते बड़े बड़े अच्छे इंस्टिटयूशन न साढ़े इद्धर बड़े अच्छे हैन